पङ्खा आइ दस दिन पहिने पङ्खा एकटा लेलहुँ पङ्खा खूब सुन्दर हवा दैत छलय एखन तऽ ठण्डा छै मगर कम कऽ मच्छर तच्छर कटै छै ताहि दुआरे पङ्खाकेँ चालू रखै छी साँझकेँ दू घण्टा पङ्खा खूब हवा दैए बहुत सुन्दर लगैए देखैओमे बहुत सुन्दर यए मॉडल से बहुत बढ़िआँ यए एहि सभसँ बड्ड खुश छी पङ्खा बहुत नीक लगैए पङ्खाके हवासँ थोड़े मच्छर तच्छर नहि लगैए एखन तऽ ठण्डी छै तैओ दू घण्टा चलाए कऽ पङ्खाके हवासँ मच्छर भागइ जाइए ओहिसँ की होइ छै तऽ मच्छर नहि कटैए पङ्खा बहुत नीक लगैए पङ्खा सुन्दर देखयमे लगैए बहुत भव्य पङ्खा यए पङ्खासँ खूब बढ़िआँ हवा दैए हवा खूब तेज हवा दैए मच्छरकेँ सभ एकदम एक्को टा मच्छरकेँ सभकेँ उड़ा कऽ भगा दैए पङ्खा बहुत नीक लगैए पङ्खासँ से बहुत बढ़िआँ पङ्खा यए पङ्खा से खूब हवा दैए पङ्खा पङ्खा बहुत नीक लागइ र रहल यए